गांव में छा छाकाणि त जॻहि चङी हूंदी आहे त उते सभु रांदियूं चङी तरह खेॾे सघबियूं आहिनि जीअं त डुक डौड़ थी खो खो थी ऐं कुश्ती थी इहे कुश्तियूं वुस्तियूं बि हिते गांव खेॾनि में अञा ताईं अॼु जीअं ताईं थींदियूं रहंदियूं आहिनि पर हिते हाणे शहरनि में छा थी वियो आहे हिकु त जॻहि कोन्हे ऐं ॿियो त मैदान आहिनि कोन हुन हिन जे करे हुते माण्हू पैसा ख़र्चे वञी करे टफ़ में पिया रांदि कनि ऐं माण्हुनि खे रांदियुनि में इट्रस्ट रहियो कोन्हे जे जेतोणीकि हिते जीअं करे का मोबाइल आयो आहे माण्हू पाण में घर में ई वेठा आहिनि ऐं सॼो ॾींहुं मोबाइलनि ते ई रांदियूं वेठा कनि सभु जीअं पबजी बबजी इहे गेमियूं वेठा कनि हिन जे करे ॿारनि में चुस्ती रही कोन्हे